ہیلو ہاں تصور بھائی بول رہے ہیں نا ہاں بھائی مجھے ناسک سے مالیگاؤں کے لیے ٹیکسی بکنگ کرنی تھی مظفر بھائی نے آپ کا نمبر دیا تھا وہ بولے کہ بہت بھروسے کے گھر جیسے آدمی ہیں کیونکہ میرے پیرنٹس ٹریویل کرنے والے ہیں اور دونوں ففٹی ابو ہیں تو مجھے ایسے کوئی اچھی کنڈیشن کی ٹیکسی چاہیے کیونکہ ان لوگ دونوں کو بیک کی بھی پرابلم ہے اور بھروسے مند ڈرائیور بھی چاہیے جو کہ ان کو گھر سے پک اپ کرے اور ایک دم گھر تک چھوڑے بیچ میں ان لوگوں کو اگر کبھی کچھ راحت ہو وہ بھی کوآپریٹ کرے اور گھر میں اچھے سے سامان ومان اتار کے گھر پہ پہنچا دے ہاں بھائی کل ٹریویل کرنا رہے گا کیا چارجیز رہیں گے اس کے اوکے اچھا ٹول وغیرہ آپ اس میں انکلوڈ کروگے کیا اوکے ٹھیک ہے تو آپ یعنی وہ مطلب آفٹر لنچ نکلنا ہے مطلب شام کے وقت نکلنا ہے چار پانچ بجے تک کے تو آپ ٹیکسی بھیج دوگے پانچ بجے تک کے گھر پہ جی ٹھیک ہے تو پانچ بجے تک ٹیکسی بھیج دینا پیمنٹ کا کیسے کرنا رہے گا آپ وہاں پہ پہنچنے کے بعد یا ابھی بکنگ کے ٹائم ہی پورا پیمنٹ کرنا رہے گیا یا کیسے اچھا ٹھیک ہے تو اچھا ڈرائیور کو ٹھیک ہے تو میں ایسا کروں گی کہ ڈرائیور جب گھر پہ آ جائے گا پک اپ کے لیے تب آدھا پیمنٹ کر دوں گی تاکہ وہ ٹول وغیرہ کر سکے اور پھر باقی جب پیرنٹس پہنچ جائیں گے گھر پہ تو مجھے کال کر کے جیسے ڈرائیور کو آپ کو رکویسٹ اسپیشل رکویسٹ میں آپ کو کر رہی ہوں کہ پہنچنے کے بعد ڈرائیور کو بولنا کہ مجھے فون کر دے تو میں رمیننگ پیمنٹ آپ کو آن لائن کر دوں گی ٹھیک ہے ہاں اور تھوڑا سا میں پیرنٹس کی وجہ سے کنسرن رہوں گی تو میں بیچ بیچ میں فون کرتے رہوں گی تو آپ مجھے پلیز ڈرائیور کو بولنا اتنا کوآپریٹ کر کے فون رسیو کر کے کنڈیشن بتاتے رہے ہاں ہاں چلے گا بھائی ٹھیک ہے ہاں میرا کنفرم بکنگ کنفرم کر لیجیے اور مجھے آپ گاڑی نمبر اور ڈرائیور کا نام پلیز بھیج دیجیے تاکہ میں ڈرائیور سے پھر رابطہ کر سکوں جی بہت شکریہ بھائی اوکے تھینک یو